असांजे ज़माने में जॾहिं असां नंढा हुआसीं त असां हर हर खेल कुॾंदा हुआसीं रांदि कुॾंदा हुआसीं रांदि असांखे हर हिक रांदि कुॾण लाइ जॻह हुई अॼुकल्ह जा ॿार बसि मोबाइल ते लॻा पिया आहिनि उन्हनि खे न सिजु जी रोशिनी मिले थी न बारिश जो आनंदु मिले थो बसि मोबाइल ते लॻा पिया हूंदा आहिनि रांदि कुॾणु ज़रूरी आहे ॿारनि खे सम्झणु घुरिजे लेकिन उहो मोबाइल ते ई गेम कुॾंदा आहिनि ऐं उन्हनि खे खेलनि जे बारे मेंं कुझु जानकारी बि न आहे ऐं उहो बीमार बि रहंदा आहिनि छाकाणि त उन्हनि खे सुरज जी रोशिनी उस नथी मिले ॿियो बरसाति में बीमार थींदा रहंदा आहिनि ऐं हुन जो कारण इहो आहे छाकाणि त उहो मोबाइल ते लॻा पिया हूंदा आहिनि ॿाहिरि निकिरणु उन्हनि खे पुॼे नथो ॿारनि खे हर हिक खेल में हिसो वठणु घुरिजे ऐं उन्हनि जे सिहत लाइ सुठो आहे ॿारनि खे हर हिक शहर में वञणु घुरिजे भई कहिड़ो कहिड़ो खेल हले थो खेल ई जीवन है जय हिंद